क्या लेना है अच्छा सोना कि उसका अभी पड़ेगा साठ हज़ार के समथिंग

उसका पंद्रह हज़ार आ जाएगा अच्छा वह चैन कितने ग्राम की लीजिएगा कितने ग्राम का आठ ग्राम का तो बहुत ज़्यादा उसका हो जाएगा चार लाख अस्सी हज़ार हो जाएगा आठ ग्राम का हाँ साठ हज़ार का मतलब एक ग्राम मिलता है वही साढ़े सात सौ सात सौ ऐसे ही आ जाएगा अच्छा और इस हाँ सात सौ तक हो जाएगा वह पाँच हज़ार के आस पास तक आ जाएगा उसका हाँ मतलब आप छः सात बारी छः बारी कर लीजिएगा ना तो उसका वही उतना ही में मिलेगा

पायल पायल हाँ तो उसका भी सात सौ का एक ग्राम मिलता है भारी तो कितना कितना लीजिएगा कितना तो सात हाँ तो सात हज़ार के आस पास सात हज़ार और उसमें मेकिंग चार्ज भी लगता है इसका मेकिंग मेकिंग चार्ज वही दो हजार मान लीजिए ना उसका दो हज़ार और सात हज़ार आपका पायल का बजट हो गया नौ हज़ार नौ हज़ार हो जाएगा पायल का ब्रेसलेट हाँ अच्छा हाँ हो वह वही पैंतीस सौ के आस पास सात सौ की घड़ी तो वो चलता है चाँदी तो आपका पाँच हज़ार चाहिए अच्छा और भी कुछ टीका जो जो भी आप लेना चाहेंगे वो सब बना देंगे उसका बासठ हज़ार तक हो जाएगा हाँ हाँ सोने का बासठ हज़ार हाँ हाँ मेकिंग चार्ज वह प्लस हम प्लस कर दिए हैं ना टोटल आपका मतलब ब्रेसलेट कंकर माँग टीका और सब कुछ अंगूठी ब्रेसलेट पायल हर सब सारे सामान को ऐड कर देती हूँ हाँ सारे सामान को इकट्ठा करके आपको फ़ोर वन लाख एक लाख रूपये तक पूरा बजट आएगा